आछा नोंथां नोंनि गारिखौदि आङो रिजार्भ खालामहरदोंमोन नाथाय दासिमाव सौफैयाखै नोंदि टाइम होदोंमोन एगार'था समावहाय दासिमाव एगार'थासो बारलांबाय माबाफोर उसुबिदा जादों नामा आरो नों फैनो हायाबा दस्राखौ सोलायना हरनो हागोन नामा नों फैनो हायाबा दस्राखौ सोलायना हरबानो जाबाय जोबोद उसुबिदायाव गोलैदों थांनो थाखाय आंहा